पहले चूल्हे पे चाय लकड़ी चूल्हा मिट्टी का चूल्हा बनाते थे कुछ लोग ईंटा का चूल्हा बनाते हैं उसमें सीधी लकड़ी जला डाल मतलब मिट्टी का तेल डाल कर अंगार जलाते हैं फिर लकड़ी लगाते हैं फिर कुछ कंडे भी डालते हैं उसमें इस प्रकार से सीधे आग से चूल्हे पर खाना बनता है और उसमें चाय पानी पानी गरम करना ये सारी चीज़ें होती है आज कल तो इंडेकशन भी आ गया है गेस चूल्हे भी आ गये हैं आज कल अधिकांश खाना इन गेस चूल्हे पर बनता है और इंडेकशन पर भी बनता है कई प्रकार से आज कल खाना बनता है इलेक्टिकसीटी भी हीटर पर भी बनने लगा है खाना कुछ लोग तो उसी पर बनाते हैं चूल्हा बहुत काम की चीज़ है उसका खाना जो बनता है वो बहुत स्वादिष्ट बनता है खाना भी मतलब रोटी भी बढ़िया सिकती है उसपर उसकी रोटी और खाना चूल्हे पर का गेस नहीं बनता पेट में और बहुत अच्छा हाजमा रहता है उसका और किसी प्रकार से कोई बीमारियाँ नहीं होती उससे चूल्हे के खाने से वो आज और गेस के चूल्हे और इंडेकशन के चूल्हे में गेस और बीमारियाँ अधिक होती हैं इसलिए चूल्हे के खाने को ज़्यादा पसंद किया जाता है लेकिन आजकल लकड़ियाँ मिलती नहीं है इसलिए चूल्हे पर बहुत कम लोग खाना बनाते हैं चूल्हे पर खाना बनाने में एक तो गे वो धुआँ से आँख भी खराब होने का चांस रहता है परेशानी होती है कई बार गीली लकड़ियाँ रहती हैं जिसको जलाने में बहुत तकलीफ़ होती है फूँक फूँक कर परेशानी हो जाती है आँखो से पानी निकलने लगता है खाँसी चलने लगती है धुआँ पेट में जाने से कई प्रकार की परेशानियाँ होती हैं सीधे चूल्हे पर खाना बनाने में